जोंनि गोदोनि समावथ' फायखानाबो गैयामोन बिदिनो जेबोआनो गैयामोन आरो लांदां फादां खिला बायोमोन जोङो आरो मोनामनायफ्रा थानो हाया हायै जायो लांदाङाव खिलाबायसै ना दा बाहाय बिदिनो लोमजानाय लोमजानाय साजानायफ्रा बारा जायोमोन आरो गरमजों बायदिसिना बेमारा फैयोमोन दा बयहाबो बयनावबो माबा दंना फायखाना जाबाय दाथ' आरो सिगाङाव मोननानै दा सरखारनिफ्राय एसे मोननानै दा बिबो बायफिन जोबबाय सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो खस्थ' खिनानै दं आरो सोरबा सोरबा गोदोनिफ्राय